सानस्रिनाया ओरैबादि ओरैबादि खालाम नांगौ फार्स्ट टाइम जेनोबा दैयाव बाज्रुमबाय दै थौलेयाव सानस्रि जाया दै गोथौआव सानस्रि जायो मानोना आखायखौ फारसे हरबा आथिङा फारसे बुब्राबनांगौ फारसे हरबा फारसे बुब्राबनांगौ बिदियैनो लासै लासै सानस्रि दावनांगौ आरो दै थौलेयाव जाया बे बुस्तुआ मानोना आरो सिङाव थौब्लेबाथ' दै दाहारजों बुसिनजागोनसो दाहारा मानोना दैया दैनि दाहारा सिङावसो थायो सायाव नङा सायावसो सानस्रिनो हायो बे सिङाव दै सिङाव सानस्रि जाया आरो मानोना गोजौआव बिदिनो आगदा हरबा आगसिनि आथिङा बुब्राबनाय जायो आखाया फारसे आगदा हरबा आगसिखौ हरबा आगदानि आथिङा बुब्राब हरनाय जायो बिदि आरो नंङाबाथ' आखाइल' हरबा आथिंखौ दोनबा दैया सानस्रिनाय जाया आरो बिनिखायनो फारसे हरबा फारसे फारसे हरबा फारसे बिदि जायो सोरनाबा उल्थाबो सानस्रिनो सोलोङो सोरनाबा थिग बिदिनो आखाय फारसेलबा आथिं फारसे बुब्राबो मोखांखौ मानि गोजौआव नायदावनाय आरो गाहायजों नङा जेरेखम कम्पिटिशन आव नुखायो उलथां फालथां आगसिखौ थिखांहरबा आगदा फारसे आथिंजों जोब्राबो उल्था सानस्रिनाय आरो बिदिनो सानस्रिनो हायो आरो दा बेखौ मा होनो सोरनाबा सोरनाबा किसुमाना गन्थङाव दै हाबो गन्थं माथेनानै सोरबा किसुमाना थब्ल'नो गोरोंना सानस्रिनायाथ' गोरलै आरो जेबो नङा दा बेनो बेनैसै दे